जी हाँ मैंने उपहार के रूप में मेरे दोस्त के लिए एक कविता लिखी वह उन्हें बहुत अच्छी लगी मैंने वह कविता राधा कृष्ण जी के जीवन पर आधारित लगी लिखी तो वह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई